बिहारमे हमरा सभके पर्व छठि पर्व सभसँ प्रमुख मानैत छै एकरा लोक हमरा सभकेँ मिथिलामे बड़का पाबनि कहिके सेहो सम्बोधित करैत छियै छठि पर्व महापर्व मानल जाइत अछि छठि पर्वमे ठकुआ बनाओल जाइत अछि सूर्यक अर्घ सुबहमे सेहो होइत अछि साँझमे सेहो होत होइत अछि सँझुका अर्घ जे होइत अछि ताहिमे जे छै से सूर्यक अर्घ दऽ पबनितनि घर अबैत छथि आ फेर सुबहमे जे छै से सूर्यके आराधना करैके लेल घाट पर पहुँचैत छथि सुबहमे जब तक भिनसरमे सूर्यक उदय होइत अछि पबनितनि ठाढ़ रहैत छथि सूर्यके कल जोड़िके जे कखन उगताह ओहि दिन जे छै से सूर्यक बहुत ई प्रतीक्षा कयल जाइत छै जे कखन उगताह आ पबनितनि सभ देखनिहारि सभ गीत हुनकर गायल जाइत छनि आओर हुनका ओहि दिन जे छै से महिलाके रूपमे जे छै से सेहो मानल जाइत छनि छठि परमेश्वरी से कहल जाइत छनि